नमस्ते नमस्ते जी हीरो कम्पनी की ज़्यादा क्वालिटी की है मतलब हीरो कम्पनी की ज़्यादा अच्छी है है सात सात हज़ार रुपए है आँय वो चार आठ हज़ार ह्म्म जी जी है रेंजर के फीस कम कर दें चलो पाँच ढाई पाँच सौ कर कम कर देंगे और हीरो है रेंजर यहाँ से बहुत दूर तक है प्रतापगढ़ तक है

बहुत मजबूत है बहुत अच्छी है मिलती है बहुत अच्छी क्वालिटी की है वो भी अच्छा है मजबूती है उसमें

हाँ वापस कर सकते हैं तुरंत हाँ आप वापस कर के दूसरी साइकिल लो उसको उसको पहले बनाएँगे बन जाएगी तो वही लेंगे नहीं तो दूसरी भी ले सकते हैं सब सब मिलेगा उसको भी क्वालिटी अच्छी है अच्छी से मिल जाएगा सब मिल जाएगा अभी एक दो दिन में हो जाएगा ना तो उसी पैसे में हो जाएगा हाँ नहीं हमारे दुकान वो रोज खुलता है